परिवहनसँ बहुत बदलाव भेलैए बहुत मिललैए बदलाव पहिने लोक बैल गाड़ी या साइकिल या पैदल जायके चलय अथी आबैत रहय आब परिवहनसँ बहुत लाभ मिललैए आओर बदलि गेलैए हमरा अरकेँ पहिने किछु दूर जाइत रहियै तऽ पैदल चलि कऽ तब रिक्शा या टेम्पू पकड़ैत रहियै तब जाइ हियै नहि तऽ पहिले अथी आब एहन भेलै सुविधा होलैए घर घरमे बाइक या मोटरसाइकिल सभकिछु भए गेलै सभकेँ सभकिछुके भए गेलै जायके लिए कोनो दिक्कत नहि छै आरामसँ बाइककेँ अथी करै छियै रिजर्व करि कऽ या किछो करि कऽ आरामसँ चलि जाइ छियै आब लेकिन परिवहन परिवहनसँ बहुत बदलाव मिललैए बहुत तरक्की मिललैए पहिनेसँ बढ़िआँ चलै छै बेहतर तरीकासँ चलै छै आब लेकिन परिवहन बहुत जगहसँ आबि गेलैए मिललैए गाड़ी घोड़ा कार सभकिछु फ्री भए गेलै बढ़िआँ सुविधा भेलै सभकिछुके लिए सभकिछुके बदलेमे सुविधा भेलैए आओर परिवहनसँ हमराकेँ बहुत अथी मिललैए आसानी ईसभके कहानीसँ बैल गाड़ी रिक्शा घोड़ासभ बन्द भए गेलैए बाइक चलय लगलैए गाड़ी घोड़ा चलय लगलै बहुत सुविधा भए गेलैए पहिने ईसभमे नहि रहय आब लेकिन बहुत सुविधा भेलैए हमलोगकेँ जाय हमरा अरकेँ जाय आबयमे कतहु दिक्कत नहि छलै आब पहिने बहुत दिक्कत होइत रहय कि सोचय पड़ैत रहय केना जयबै नहि जयबै कथीसँ जयबै आब हमरा अरकेँ ओसभ सोचयके नहि पड़ै छै तुरन्त या रिजर्व करै छियै टेम्पू घोड़ा किछो रिजर्व करि कऽ चलि जाइ छियै पहिने बहुत चीजकेँ सोचि कऽ चलैत रहियै राति बिरातिकेँ केना जयबै नहि जयबै कथीसँ जयबै आब हमरा अरकेँ कोनो दिक्कत नहि होइ छै या कॉल करि कऽ या रिज़र्व करि कऽ मङ्गाय कऽ जाय सकै छी